असांजो सिंधी समाज असांखे हमेशह इहो सेखारींदो आहे कि असां सभिनी सां नम्रता सां ऐं प्यार सां हिकु ॿिनि सां मिली झूली हलू ऐं सभिनी जी सहायता कंदा रहियूं असां कि हेतिरी ई असांजे धर्म खे सेखारियो आहे कि कोई बि माण्हू जेको ॾाढो तकलीफ़ में हुजे असांखे हुनजी हेल्प करिणी खपे ऐं हुनजे लाइ हमेशह सुठो सोचिणो खपे असां सभु सुठो हिकु ॿिएं लाइ सोचींदासि देश जो वादावर थींदो ऐं हिन असांजे सिंधियत में हीअं ही काफ़ी ॾाढी लाइक़ त आहे कि असां हर हिकु धर्म खे हर हिकु इंसान खे हर हिकु जीव जंतू सभिनी खे ओतिरी रिस्पेक्ट इज़त ॾींदा आहियूं जीअं असांजे लाइ हर कोई भॻवान आहे ऐं असांजे असांजे मन में हुननि लाइ हमेशह ऐं नरम दिली हूंदी आ्हे इहो ई सिंधियुनि जी पहिचान आहे ऐं इहो ई सिंधी आहे इहो ई इंसान आहे